नवारम्भ प्रकाशन हमरा कहबा के छल ई जे एहि बिच मे हम लोकसाहित्य पर एकटा किताब जे छै से डॉक्टर महेंद्र नारायण राम के अहाँ ओहिठाम सॅं मॅंगेलहुॅं आ एकटा जे छै से मतलब अजीत आजादक किताब पेन ड्राइव मे पृथ्वी मॅंगेने छलहुॅं हॅं तऽ ई किताब हम पढ़लहुॅं हमरा बहुत नीक लागल हॅं आ हमरा कहैक के अछि जे एहि सब तरहक पुस्तक यदि अहाँ एहिठाम प्रकाशित होइत रहैया तऽ हमरा अपने अहाँ जे छै से मतलब पठबा दी आ ओकर जे व्यय हेतै